आंव बरें आसा तूं कशें आसा

ह तुक मुनलायटा वसपा मेळटा तुका ना ना ना सारकें आसा बरें आसा जात् तशें आसा ऑय ऑय तूं सांग केन्न तें

अय

आम् पयल् पास आवट जाल् न्हू तूं मागी जालें आनी कामा वसपा पट्ट न्हू हा बरें आ बरें अय अय अय अय

आ बरें हा हा आनी कितें खबर तुगे केशें चलता आ बरें